एगो हमे छियै घोड़ा रखने घोड़ा छै से बहुत मस्त छै आ मस्त ओकरा जे छै से हम टाइम टेबुलपर ओकरा चारा ओकरा खातिर हम एगो आदमी रखने छियै ओ इसपेशल घोड़े खातिर लए छै आ ओ जे छै से ओ घोड़ा ओकरा समय समयपर जे होइ छै जे चीज ओकरा जरूरी चाही विटामिन भए गेलै चना होय गेलै बुटरा चारा होय गेलै ओकर बाद सुबह शाम ओकरा टहलाबय खातिर भी जरूरी रहै छै ओकरा टहलाबैत छियै आ ओकर बाद ओकरा जे छै से शाममे घुमबय फिरबय लए लए तऽ जयबै करै छियै साथमे ओकरा खातिर एगो इसपेशल घर रखने छियै बनयने छियै घर बनाए क् बनयने छियै ओकरा खातिर इसपेशल नादी एगो छै नादीमे इसपेशल एक्के गो उएह खाइ छै आ भी छै आर ओकरा जे छै से जखन जे चीजके जरूरी पड़ै छै ओकरा देने जाइ छियै आब ए एक खास बात छै जे घोड़ा ई मस्त लगै छै देखयमे जे ओकरा मेंटीनेंसमे भी हमर खर्चा खूब लगै छै घोड़ा जे छै से ओकरा खातिर लए हमरा बहुत मेंटीनेंस लगै छै आ आर छै जे आ ओकरासँ हम धन्धो करै छियै घोड़ासँ सवारिओ करै छियै घुमबो फिरबो करै छियै ओकरासँ अच्छा ओकर फिटनेस जे छै से ओकर खास कए कऽ ओकरापर धियान रख् रखै छियै जे ओकरा मानि कऽ चलहो किछु नहि होयके चाही आ आदमी एगो ओकरा खातिर लए इसपेशल तऽ छयबे करै पर्सनल हमर घरके जतेक भी छै ओहोसभ ओकरापर धियान देने रहै छै घोड़ाके अपन ओकरा खिलबै छै पिलबै छै धियानसँ रखै छै आ स ओकर तबियतमे तनिओ गड़बड़ाय अगर जाइ छै तुरन्त डाॅक्टरकेँ बुलाबै छियै तुरन्त ओकरा अथि कराबै छियै सभचीज कराए उराए कऽ ओकर बाद जे छै से इएहसभ छै जे घोड़ा बढ़िआँ छै घोड़ामे कोइ बुराइ नहि छै आब घोड़ा जे छै से ठीक ठाक छै हमे घोड़ाके खूब खयाल रखै छियै घोड़ाके चौबीस घण्टा एकदम धियान रखने रहै छियै सभ जतेक घरमे परिवार छियै सभ रखै छियै ओकरा तनिओ सर्दी जुकाम बुखार किछु ने तुरन्त बुझाइ छै तऽ तुरन्त ओकरा डाक्टरसँ सम्पर्क करवाबै छियै सम्पर्क कराए कऽ ओकरा दबाइ बीरो दै छियै विटामिन उटामिन डलवाबै छियै इस इसभ करवाबै छियै